हँ हेलो हम सहरसासँ बाजि रहल छी बाढ़ आपदा प्रबन्धनसँ तऽ अपनाके छेत्रमे बिषम परिस्थिति भऽ गेलैए ई सुनबामे एलैए जे ओहिठाम लोग सभकेँ जान माल धन फसल सभके हानि भऽ गेलैए तऽ अहाँ सभके एक हँ हँ कहिऔ अच्छा कोनो बिशेष हम ई चाहैत छियै जे मानि लिअ हम प्रआस करबै प्रशासनो से समाचारके माध्यमसँ या जे सुख सुबिधा अहाँकऽ दिआबैके होयतै ओहि छेत्रमे जेना रिलीफ होयतै कि खाद्यानमे अनाजके ब्यवस्था होयतै ओ करैके प्रआस करबै ई प्रसताव राखबै तऽ जेना ओहिठाम कोनो ऊँचाइ बला जगह छै जहिठाम कि दू सए चारि सए पाँच सए आदमी तत्काल रहि सकैत छै या पूरा डुबि गेलै अच्छा तऽ ओहिठाम कोनो सरकारी मदद या आपदा प्रबन्धन बला पहुँचलखिन एखन बर्तमानमे अच्छा अच्छा हँ अच्छा तऽ हमसभ ई प्रस्ताव दियै हँ हँ तऽ हमसभ ई प्रस्ताव यानि अहाँ सभकऽ जे गाँव छी जेना गाँवके की नाम भेलै अच्छा सुखासन हँ हँ हँ हँ बिल्कुल सही

जिला प्रशासनसँ हमसभ आग्रह करैत छिअनि हुनका ओहिठाँ चाहे जाए कऽ मिलऽ पड़ै या किछु लोग कऽ लै जाए कऽ हुनकासँ आग्रह कराएल जेतै जे अहाँ एहन परिस्थितिमे हमरा सभकऽ सहयोग प्रदान करैकऽ लेल बिशेष प्रकारकऽ नाव एस्टीमर खाद्यान भोजन आ जीवन रक्षी दबाइ ई सभ तत्काल मुहैआ कराउ तऽ हम अहु सभसँ ई आग्रह कै रहल छी जे एहि पर जे भी सरकारी सहयोगी व्यक्ति जयथिन हुनका सहयोग करबनि नहि तऽ एके दू व्यक्ति मिलकऽ सभकिछु राखि लेथिन आ जे निम्न तबकाके लोग छथिन हुनका लाभ नहि भेटतनि ओना प्रआसमे छी हमसभ जे हँ कहिऔ अच्छा ओना परसू तक हँ तऽ ओना परसू तक ई प्रआस अइ डी एम साहेबसँ मिलकऽ जे जीबन रक्षित दबाइ आ तत्काल भोजनक ब्यवस्था

हँ जी

अच्छा राखैत छी धन्यवाद